म्हज्या कुटुंबा बरोबर वा इश्टा बरोबर संगीताचे कार्यावळ वा नाटक एखादो सिनेमा पळोपाक म्हाका खूब आवडटले म्हज्या कुंटुबातल्या लोकांक एकठांय हाडपाक ह्यो मनोरजंनाच्यो गजाली आसात